हलो हा जय झूलेलाल हा हा मां ठीकु आहियां तूं कीअं आहीं अड़े अड़े मूंखे ॿुधो आहे मां तूं योगा क्लास हलाईंदी आहीं अड़े वाह ॾाढो सुठो त ॿुधु त सही यार मुंहिंजा न ॿई ॿार छुटियां थी हलेनि हेॾो था परेशानु करनि त मां सोचां थी हाणे हुननि खे कोई एक्टिविटी ॾियानि पोइ तूं हाणे हुननि खे योगा सिखारिनि हा पर योगा तूं कीअं सिखाइदीअ मुंहिंजे ॿारनि खे निंड त न अची वेंदनि योगा कंदे कंदे

हा उहोई मां ॿिन्हनि खे चयोमानि मां चयुमि मुंहिंजी फ़्रेंड कराईंदी आहे मां हुन खां पुछां थी पई पोइ तव्हां व वञो हुननि खे पार्टी वार्टी बि विच विच में कराइजानि ताकी हुननि खे मज़ो अचे बि ॿिन्हनि खे हा पर तूं अगिर अंटिनि मूं वटि कराईंदीअनि पोइ हे कीअं कंदा क्लास हा इहो बढ़िया कमु कयुई पोइ मूंखे तूं हीअं कजांइ या तूं मूंखे वोट्सप कजांइ की भई टाइम छा अथई थोरो फ़ीस वीस बि ॿुधायजांइ त मां अछा अछा और हे ड्रेस में मतलबु कुझु स्पेशल आहे की जेको पाए अचनि हा न न सही थी चएं थी पोइ ॿार पेर मथे करे निहारनि या ॿारनि खे कंफ़र्टेबल हुजे हलो ठीकु चलो चलो पोइ ठीकु आहे अछा अछा

हा

हा हा बढ़िया बढ़िया पोइ ठीकु आहे पोइ मूंखे तूं थोरी ॿार पोइ पेड वग़ैरह हेठि विछाइण लाइ छा खणी अचनि न सही थी चएं पई हा हा न न सही थी चएं पई ॿारनि खे ज़रूरि आहे त पोइ मूंखे ॿुधाए छॾिजांइ सभु कुझु जेको थींदो असां थोरो टाइम बाइम मूंखे ॿुधाइजांइ हा हा ॿिन्हनि जो करे वठनि हा न निशांत ऐं प्रिंयांश ठीकु आहे हा जय झूलेलाल